ہم نے تو بیل گاڑیوں کے دوڑ نہیں دیکھی ہے بکریوں کی لڑائی دیکھی چونکہ ہم نے بکرے بکری نہیں بکرا پال رکھا لڑائی دیکھی ہے مرغہ بھی پالا ہے ہم نے مرغے کی بھی لڑائی دیکھی اور چاروں کے تعلق سے بہت اکثر ہم نے مرغہ اور بکری کی لڑائی دیکھی ہے اور پالا بھی ہے طوطا اورمینا کی لڑائی دیکھی ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا بتائیں کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو کیا بتائیں مرغے کے بارے میں ہے کہ بکریوں کے بارے میں ہے کہ اگر ایک ساتھ کھانا دے دیا جائے تو بکریوں کو تو لڑنا شروع کر دیتی ہیں